म्हाका कविता कथा हे साहित्य प्रकार बरोवपाक चड आवडटा समाजांत घडटल्या चालंत गजालींचेर हांव बरयतां म्हजें काम शिक्षकाचें आशिल्ल्या कारणान म्हाका शाळा शिक्षक आतांचें शिक्षण ह्या विशयांचेर बरोवपाक आवडटलें भुरग्यांची शिक्षणाची वाड

मुळावे शाळेंतल्यान जाता पयली ते धावी मेरेन जर तांकां बरें शिक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार मेळ्ळें जाल्यार तांचेर बरे संस्कार जाले जाल्यारूच तो मुखार बरो मनीस जावं येता देखीक देखीक समाजांत ताची वागणूक कशी आसूंक जाय हें जर आमीं ताका ल्हान आसतना सांगलें

ताचे वायट वागणूकेक थंयच बोट दाखोवन ताका बरे संस्कार दिले जाल्यार तो एक बरो मनीस म्हूण संवसारांत वावरूंक लागतलो मुळावें शिक्षण म्हणटा आसतनाच ल्हान भुरग्यांक गणिताचे पाडे ल्हान ल्हान इंग्लिशींत वाक्यां करपाक येवपाक जाय ह्यो दोन गजाली अशो आसात ज्यो तांकां तांचे पुराय जिणेंत उपेगाक पडपाच्यो आसात शिक्षकाचेर उलयतलो जाल्यार दर एका शिक्षकान प्रत्येक भुरगो हो आपलो हेच नदरेन शिकोवपाक जाय कोणूय भुरगो जर फाटीं पडटा जाल्यार ताका आनी चड वेळ दिवन शिकोवपाची गरज आसा जेणें करून तो भुरगो हेर भुरग्यांच्या थरार पावतलो कांय शाळांनी आतां रेमॅडियल क्लासीज सुरू केल्या आनी एक विशय म्हणल्यार आतां इंग्लीश मिडियम शाळा जाल्ल्यान शिक्षक इंग्लीश भाशेचेर चड लक्ष केंद्रीत करतात पूण ह्या सगळ्याक लागून अशें जालां की शिक्षक शिकयता आपली इंग्लीश उलयत वता

भुरग्यांक शिकयता तो कॉन्सेप्ट कळच ना ताका लागून म्हाका अशें दिसता की शिक्षकांनी इंग्लीश उलोवचें पूण पूण एकदां तेंच स्पश्टीकरण थळाव्या भाशेंतय करचें आनी परत तेच इंग्लीश भाशेंत सांगचें जाल्यार त्या शिकयिल्ल्या कॉन्सेप्टाचो त्या विशयाचो कितें तरी भुरग्यांक फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता